میرے تحریری کام کے اندر تو کوئی خاص کسی سے استفادہ نہیں کیا ہے میں نے اور بہرحال متاثر کن شخصیتیں تو رہی ہیں اور انہوں نے کافی اچھا لٹریچر بھی دیا ہے اور اردو کے اندر بڑی بڑی اچھی کتابیں ہیں مولانا حالی کا ایک نام ہے انہوں نے مقدمۂ شعر وشاعری لکھی ہے بہت بڑا ادبی کام ہے اردو کے اندر اور میں نے تو کوئی اتنا کام نہیں کیا ہے تھوڑا اقتباسات ہیں میرے پاس نقل کی ہوئی کچھ ادب کے ہیں کچھ سیرت کے ہیں کچھ دنیا کے مشہور ہستیاں ہیں ان لوگوں کے میرے پاس اقتباسات ہیں کہ انہوں نے مطلب کتنا اچھا کام کیا ہے اور کتنا معیاری ان کا کام ہے اس سے میں متاثر ہوا ہوں اور میرے کام کو بھی انہوں نے متاثر کیا ہے